हैलो जै माता दी सर सर ड्राई फ्रूट आह्ले ओ जी सर में बदाम ते केसर लैना हा ते ओह्दे बारे च पुच्छना हा रेट केह् चला दा अच्छा होर केसर केसर चलो ठीक ऐ थैंक्यू सर जै माता दी